जोंनि ओनसोलाव हिन्जावफोरनि फारसे अनेख सोलायनाय नुनो मोनो बा सोलायबोगासिनोबो दङ दानि दिनाव हिन्जावफोराबो हौवाफोरजों माने समान समान फरायनाय समान समान मावनाय समान समान गासिबो खामानियावनो दिनै समानावनो नुनो मोनजोबो माने आवगायलांगासिनो दं जोंनि समाजाबो दिनै जोंनि लाइमोनफोराबो दिनै आवगायलांगासिनो दं आंबो सासे हिनजाव आंबो दिनै सेक्युरिटि गार्ड मावो आं गोसोआव आङो दम लानानै मावो आंदि बे खामानिखौ आं मावलांनो हागोन बा आं गियाबा लाजिया आङो मोजाङैनो मोजां मावलांनो हागोन होननानै दम लानानै जे खामानिखौ मावो हिनजावफोराबो अनेख खामानियाव बिदिनो दिनैसिम आगान सुरलांनो हायो आरो सुरबोगासिनो दंङ गोदोनि दिनाव हिनजावफोरखौ फरायहोआमोन न'आवनो दोनोमोन रुवाथि दोननानै जायोमोन नाथाय दानि दिनाव फरायनायाव बयबो आवगायलांगासिनो दङ आरो आवगाय लांबाय थागोन आरो आवगायलांगासिनो दंखायोबो दानि दिनाव अनेख सोलायनायखौ नुनो मोनदों नुनो मोनबोगासिनोबो दङ हिन्जावफोरजों लोगोसे हौवाफोरजों लोगोसे हिनजावफोराबो समान समान थांफानो हायो गासिबो खामानिखौनो हिनजावफोराबो मावनो हायो फरायनायनिफ्राय लानानै गासिबो खामानियाव आवगाय लांबाय थानो हायो आरो आवगायलांगासिनोबो दङ